बागान बानायनाय एबा बागान खालामनायाव ओन्दै समनिफ्रायनो आङो गोसो गोसो जादों मानो होनोबा जोंनि बिफाया जों जेला देरबोबाय थादों बे समावनो बिफां लाइफां गायनायनि बिराद माबा दावबो होबाय थादोंमोन जरै बाजाराव थांबानो ओखम्बा गामबारि बिफां लाबोनाय ओखोम्बा गय लाबोनाय एबा ओखम्बा सिगुन बिफां लाबोनाय बिदिनो मेल्ला रोखोमनि लाबोबाय थादों आरो ओम्फ्राय जों बे गायनाय समावनो लोगो लाफायोमोन आरो जों माने बे बिफांखौ गायखांनायनि उनाव जेनेबा सानफ्राम्बो सप्तासेसो जोङो दै हैबाय थायो